हमरासभ तऽ बहुत ख़ुशीके जीवन बिता रहल छी जे मिथिला कल्चर हमरा सभकेँ भेटै अछि मिथिलाक वातावरण हमरा सभकेँ भेटै अछि मिथिलाके जे कारोबार छै मिथिलाके जे परिभाषा छै से भेटै अछि एहिसँ हमरा सभकेँ बहुत खुशहाली भेटैत अछि एहि दुआरे खुशहाली भेटैया जे हमरा सभकेँ मिथिलामे रहैए वाला लोक छी मिथिलाक आभाव सन मिथिलाक आभावमे आइ हमरासभ ग्रसित छी जाहिसँ हमरा सभके बहुत बड़ा क्षोभ छलऽ आब बहुत बड़ा ख़ुशी आयल हँ जे मिथिला हमर कायम रहत और सुपौल जिला